मैंने अपनी मूल भाषा में जो हम लोग भाषा बोलते हैं वो भाषा में तो पुस्तक पड़ी है लेकिन जैसे कोई भी अगर दूसरे कंट्री का बुक होता है अगर वो ज़्यादा पॉपुलर बुक है तो वो उसको अनुवाद कर दिया जाता है अपने जो भाषा हम लोग को सरल होती जैसे कि अगर इंग्लिश में कोई अच्छी बुक है तो उसे हिंदी में हिंदी भाषा में कन्वर्ट किया जाता है अनुवाद कर के बनाया जाता है जब हम लोग वो बुक पढ़ते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो भाषा हम लोग बोलते हैं लिखते हैं उसमें उस इस्टोरी को पढ़ने में ज़्यादा समझ में आता है जो कि नई भाषा को समझ में थोड़ा लेट होता है लेकिन जब हम लोग जो भाषा शुरू से बोलने आते हैं लिखते आते हैं तो वो हम लोगों को बोलने में आसानी होती है अगर भाषा की बात किया जाए तो बात वहाँ पर हमारी हिंदी हमारी मातृभाषा है क्योंकि जब हमारे मुँह से सब से ज़्यादा हम लोग हिंदी ही बोलते हैं और माँ सब से ज़्यादा मतलब हिंदी में बोलते हैं इसलिए हिंदी हमारी मातृभाषा है और राज्य भाषा है तो हिंदी में बहुत सारी बुकें हम लोगों में पढ़ते हैं जैसे हिंदी ग्रामर हिंदी साहित्य लिट्रेचर कामायनी पंचवटी ये सारी बुकें जो है हिंदी की है गद्य पद्य मतलब हिंदी में जो गद्य और पद्य भाषाएं होती हैं उसको पढ़ते हैं और लिखते हैं जैसे हिंदी गद्य में बहुत सारी गद्य के गद्य में बहुत सारी कहानियाँ पढ़ते हैं जिसका अर्थ हमें अच्छे से समझ में आता है पद्य में श्लोक रहते हैं तो उस श्लोक को हम लोग पढ़ते समझ में आता है तो मैं एक मतलब मैं एक जैसे हिंदी में एक बुक का नाम बताने जा मतलब अब बुक का नाम बताना चाहती हो जो बहुत ज़्यादा फेमस है हाँ हिंदी भाषा में उसको अनुवाद किया गया है संस्कृत से अनुवाद किया गया है रामायण रामायण ऐसी बुक है जिसको हर जगह पढ़ा जाता है क्योंकि यह प्राचीन तरीक़े से प्राचीन समय से ही ये जो लिखा गया है और हमारी संस्कृति के बारे में बताया गया हमारे भगवान के बारे में बताया गया राम जी के बारे में बताया गया है तो मैं रामायण को पढ़ने के लिए मतलब बोलूँगी सारी दुनिया भर में लोग इसे पढ़ें ये एक बहुत ज़्यादा अच्छी बुक है और बहुत ज़्यादा पॉपुलर बुक है और इसमें सच्चाई बताई गई है तो इस लिए मैं रामायण बुक को पढ़ना चाहूँगी